आं बे समाव बुंनो सानो आखिनायनि आखिनाय अनलाइन ख्लास खौ आं लाखांबाय आरो जोंनि फोरोंगिरियाबो आखिनायाव बिराद मोजां खाबु होदों आरो मदद होदों